حال ہی میں میں نے بیمہ انشورنس کمپنی سے معاوضے کا کلیم جمع کروایا اب میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اس کلیم کی کارروائی کہاں تک پہنچی ہے اور اس پر نظر بھی رکھنا چاہ رہی ہوں اس لیے میں بیمہ کمپنی سے درخواست کر رہی ہوں کہ وہ مجھے میرے کلیم کی تازہ ترین صورت حال کے بارے میں تفصیل سے بتائیں میں چاہتی ہوں کہ مجھے یہ پتا چلے کہ میرا کیس ابھی کس مرحلے میں ہے آیا کوئی مزید کاغذات یا معلومات درکار ہیں یا پھر کلیم کی منظوری ہو چکی ہے اسی لیے میں انشورنس کمپنی کو ایک ای میل بھیج رہی ہوں جس میں میں انہیں یاد دہانی کروا رہی ہوں کہ براہ مہربانی میرے معاوضے کے دعوے کی تازہ ترین معلومات فراہم کر دیں تاکہ میں جان سکوں کہ میرا معاملہ کب تک حل ہوگا